एक दीस हांवेन अशेंच मोबायल घेवन बशिल्लें म्हटलें ते की कितें तरी ऑनलायन ऑर्डर करूं तशेंच हांवे एक एप डावनलोड केलो म्हाका थंय खूब प्रॉडक्ट दिश्टी पडलें हांवेन घडयाळ घेवपाचे थारायलें हांवेन घडयाळ सर्च करपाक सुरू केल्ले बऱ्यो बरें घडयाळ म्हाका दिसूंक लागली तातूंतले एक घडयाळ हांवेन ऑर्डर करपाचे ठरयल्लें म्हाका म्हाजे आवडीचें एक घडयाळ हांवेन ऑर्डर केलें पावपाच्या तारखेक म्हाजें घडयाळ म्हाजें कडेन पावालें हांवेन ते घडयाळ उक्तें करून पळयलें ते घडयाळ पळोवन हांव शॉक जालें कितें तरी म्हाका जाय आशिल्ले तशें तें आयले ना रंग वेगळो सायज वेगळीं कलर कलर पण तेचो डिफरन्टच आयलो आनी म्ह म्हत्वाचें म्हटलें तर तें चलना आशिल्ले तशेंच ते हांवेन पेक केलें आनी रिटर्न केलें दुसरें दिसाक तांचो तो एजंट येवन तो तें पार्सल घेवन गेलो म्हणजे तें पयशें रिफंन्ड जालें पयलें फावटी हांव असलें ऑर्डर करून फसलें हे अशें अनुभव हांवेन फस्ट टायम फ्लिपकार्टाचेर पळयल्लो